जय झूलेलाल मां चेम्बूर में रहंदी आहियां मुंहिंजे चेम्बूर में ई स्वास्थ्य केंद्रल ठहियलु आहे जिते चङे घटि अघि में असांखे दवाइयूं मिली वेंदियूं आहिनि ऐं उनजे पासे में ई घणियूं ई मशीनियूं लॻाइयूं वियूं आहिनि जंहिंसां असां योगा करे सघंदा आहियूं ऐं उते माण्हू योगा सेखारींदा बि आहिनि इन मशीननि जे करे असांजी सिहतु बि ॾाढी सुठी थी रहे असांजी वर्जिशु ठही थी वञे